ہندوستان نے سائنس دانوں اور ریاضی میں اہم یوگدان دیا ہے قدیم ہندوستان میں آریہ بھٹ نے سفر متعارف کرایا جدید دور میں سی وی رمن نے رمن افیکٹ دریافت کیا یومی ہومی بھابھا نے زہری پروگرام کی بنیاد رکھی اے پی جے عبد الکلام مز مزائل ٹیکنالوزی میں ماہر تھے وکرم سارا بھائی نے خلائی تحقیقی شروع کی رامانوجن نے ریاضی میں غیرمعمولی کام کیا پرشانت چندرا محالانوبس نے شماریات میں یوگدان دیا جگدیش چندر بوس نے پودوں میں زندگی دریافت کی ستیندر ناتھ بوس نے کوانٹم میکنیکس میکنکس میں کام کیا صابرمتی چندر شیکھر نے ستاروں پر تحقیقی کی ہرگوبند کھرانا نے جینیاتی کوڈ پر کام کیا ان افراد اور بہت سے دوسرے لوگوں نے سائنس دانوں اور ریاضی کی ترقی میں اہم کرار دیا ادا کیا ہے ان ان کی شرکتیں عوامی سطح پر تسلیم سادہ ہے